میں بچوں کو ٹیوشن کرواتی ہوں اور جیسے اردو تعلیم ہو گیا تو اردو پڑھاتی ہوں اور قرآن شریف بھی پڑھاتی ہوں اس کے ساتھ تجوید بھی پڑھاتی ہوں کیونکہ اردو بھی میری الحمد للہ بہت اچھی ہے اور اس کے ذریعے سے بیس ہزار یا تیس ہزار روپیہ الحمد للہ ہو جاتے ہیں اور قرآن شریف تجوید پڑھنے والے بھی مطلب بہت زیادہ لوگ ہے اس کو بھی پڑھاتی ہوں اور اس کے ذریعے سے بھی مطلب اچھی خاصی رقم مہیا ہو جاتے ہیں